بھائی ویٹر صاحب ادھر آؤ نا بھائی آپ کے ریسٹورنٹ میں کیا کیا کھانے میں مل جائے گا ویسے میں نے آپ کے ہوٹل کا ویسے میں نے آپ کے ریسٹورنٹ کا بہت نام سنا ہے اور میرے دوستوں نے بھی کہا کہ بھائی اسی ریسٹورنٹ میں جانا ہے مجھے دوستوں کا آج پارٹی دینا تھا تو ویسے آپ کے ریسٹورنٹ کا سب سے فیمس چیز کیا ہے بریانی ہے تو کہاں کی ہے اچھا مراد آبادی مراد آبادی نہیں حیدر آبادی ہے پھر تو اچھی بات ہے مجھے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ ہوٹل کا کیا آپ کے ریسٹورنٹ کا کیا پسند ہے اور ویسے سالن میں کیا سے مل جائے گا نہاری ہو جائے گی اچھا بھائی اور ویسے سب سے فیمس آپ کے ہوٹل کا کیا ہے سب سے فیمس بریانی ہے اور کافی کیسے ملتی ہے آپ کے ریسٹورنٹ میں